मां पंहिंजे ॿार जी स्कूल जे एडमीशन वक़्ति सालाना वीह हज़ार रुपया फ़ी भरी जंहिं में एडमीशन फ़ी आवागमन जे साधन जी फ़ी ट्यूशन फ़ी ऐं ॿियूं बि घणई फ़ियूं शामिल हुयूं इनखां सवाइ ॿारनि जे स्कूल में रांदियूं कराटे ऐं स्केटिंग बि सेखारी वेंदी आहे जंहिं जंहिं लाइ मूंखे हिकु हज़ार रुपया अलॻि सां फ़ी भरिणी पवंदी आहे